علی گڑھ ضلعے میں اہم تعلیمی ادارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے جو بنایا اپنے بل بوتے پہ وہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہت ہی فیمس ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں اور اس میں یہاں پہ کئی اسکولس ہیں کچھ پرائیویٹ ہیں کچھ گورنمنٹ ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ کالج ہے علی گڑھ اسکول ہے اور گلس اسکول ہے البرکات ہے جامعہ اردو ہے اسلامک اسکولس ہیں تو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ اسکولس ہیں وہاں کی فیس کم ہوتی ہیں جو بچے انٹرنس کے حساب سے ایڈمیشن لیتے ہیں جنہیں اپنی میرٹ بیس پہ انہیں ایڈمیشن ملتا ہے وہاں پہ ان کی فیس کم لگتی ہے لیکن ہم اگر پرائیویٹ اسکولس کی بات کریں تو پرائیویٹ اسکول میں فیس بہت زیادہ چلی جاتی ہے اور جس میں ہمیں ایسی نارمل اگر ہم انٹرنس نہیں بھی دیتے ہیں تو ہمارا ایڈمیشن بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے تو اس جگہ پہ فیس ہماری زیادہ ہے اور اگر ہم اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انسٹرکچرس کی بات کریں تو یہاں کا انسٹرکچر بہت اچھا ہے دیکھنے میں یہ بہت ہی خوبصورت تو ہے اور اور کورسز یہاں پہ اگر یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی میں لوگ بیچلرز زیادہ کرتے ہیں مختلف مختلف کورسز ہیں یہاں پہ بہت سے اور ہر شعبے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ڈپارٹمنٹ یہاں اپنی الگ ہی خاصیت رکھتا ہے اس حساب سے یہاں پہ جو جو اپنے کورسز میں ہوتے ہیں وہ بہت ہی آگے تک پہنچتے ہیں میں یہاں پہ اکنامکس انگلش اردو یہ سب کورسز ایسے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں اور لوگ اسے پریفر کرتے ہیں اپنے کورس میں لانے کے لیے